हैलो डॉक्टर साह्ब में ना मिगी बमारियां बड़ियां लग्गी दियां मेरा जुकाम खांसी जा निं करदा ते कोई लाज़ दस्सो आं मिगी ताहियें डॉक्टर साहब आं

ठीक ऐ ठीक ऐ डॉक्टर आं ठीक ऐ डॉक्टर साहब ते डॉक्टर साह्ब मेरा गला बी बड़ा खराब रौहंदा ऐ अज्जकल खरखरी रौहंदी ठीक ऐ ते टैम दस्सेओ मिगी अपना टैम दस्सेओ ना ते अस उस्सै टैम उप्पर आह्गे ठीक ऐ